अस जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ उसी चेंज़ करी सकने आं टेक्नोलॉजी बिच इंटरनेट दे जरिये कि'यां पैह्लें अस सब तू पैह्लें अस खोल्लने आं की बोर्ड न्हाड़े बिच असें ऑप्शन थ्होई जंदा लैंग्वेज़ दा अस उत्थुआं बी करी सकने आं अदरवाईज़ अस गूगल खोल्लने आं उप्पर असें ई स्पेस बाह्र आई जंदी डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट कॉम उत्थै असें कोई बी इंग्लिश बिच टाईप कीता अस नुहाड़ा मीनिंग डोगरी करियै बी उसी करी सकने आं